जेके आहिनि असांजे घर में सिंधियुनि जे घर में जेके नंढा ॿार ॼमंदा आहियूं नंढो ॼमंदड़ु ॿारु हूंदो आहे हुनखे असां ॿधण में रखंदा आहियूं ऐं असां उन्हनि खे सिर्फ़ु माउ जो ई खीरु ॾींदा आहियूं डॉक्टर बि चवंदा आहिनि की छहें महीने ताईं सिर्फ़ु माउ जो खीरु ॾिजे त असां सिंधी बि छहें महीने ताईं घटि में घटि माउ जो खीरु ॾींदा आहियूं ऐं इनखां पोइ जीअं डॉक्टरनि जे चवण जे हिसाबु सां थोरो थोरो खाधो चालू कंदा आहियूं ऐं असां नंढे ॿार खे मालिश कंदा आहियूं ताकी ॿार जूं हॾियूं मज़बूत थियनि ॿार जो शरीरु ठहे हूं ॿार यो चा छालो थे ऐं नंढनि ॿारनि खे असां अलॻि रु रखंदा आहियूं मां ऐं ताकी ॿार खे काई बीमारी न थिए ॿारु अगरि बीमारु थींदो त ॿ माउ खे ऐं ॿार परीन खे परेशानी थींदी छोकरि ॿारु माउ जो ई खीरु पीअंदो इनजे करे माउ खे बि घणी सख़्ताई रहंदी आहे खाइणु पीअणु में उनखे सिर्फ़ु अहिड़ियूं ई शयूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिन जेके ॿार खे खीर में मिले ऐं उनखे सुठो थिए छोकरि चवंदा आहिनि असां में चवंदा आहिनि की जेको ॿा माउ खाईंदी उहो ई ॿार खे मिलंदो त इनजे करे माउ खे उहे ई शयूं ॾिनी वेंदियूंं आहिनि जेके ॿार खे लॻनि अं असांं नंढनि ॿारनि खे जेके आहे उहो ॿधण में ॿधी रखंदा आहियूं ऐं मालिश वग़ैरह कंदा आहियूं ताकी ॿारु जेको आहे वॾो थी करे ह्रष्ट पुष्ट थिए